जय झूलेलाल मुंहिंजा सिंधी जेका मनपसंदि लेखकु आहिनि उन्हनि जो नालो आहे शाह अब्दुल लतीफ़ इन्हनि जो जनमु अरिड़हं नवम्बर सौरहां सौ उणासी में हैदराबाद में थियो हुयो और हिकिड़े नंढे से गांव में हिननि पंहिंजी जिंदगी बिताई हीअ जेका हुया हिन हिकु सिंधी सुफ़ी फ़कीर बि हुया और बाद में जॾहिं हिननि रचनाऊं करण चालू कयूं कविताऊं लिखयऊं त हीअ कवी बि ठही विया और हिननि जेकी शिक्षा पंहिंजी वरिती हू खुदि वरिती कंहिंजे मथां आश्रीत थी करे कोन्ह वरिती हिननि पंहिंजी सॼी शिक्षा पाणई कयनि प्रेम भावना जा साथी हुया हीअ और सिंधी में महान कवी कहलाया वाद में और हिननि खे पंहिंजी सिंधी कविताउनि जे लाइ ॾाढा पुरूस्कार मिला हिननि प्रेम भावना खे वाधारो ॾिनो ऐं सिंधी भाषा खे वाधारो ॾिनो आहे हिननि पंहिंजी जीवन में अ टोटल मिलाये करे सत कविताऊं लिखियूं हुइयूं और पूरे जीवन काल में हिननि सत कविताऊनि मां जेकी सभिनि खां प्रसिद्ध हिननि जी कविता हुई जंहिंजो नालो हुयो शाह जो रसीलो हिनखे हिनमें हिननि प्रेम भावना खे वाधारो ॾिनो अथन और प्रेम खे काफी अॻियां की भाईचारे खे मिली करे रहो कंहिंसां कोई वैर भाव न रखो और अ हिक ॿिए जी मदद करो

चाहे हुओ नंढे लैवल ते हुजनि या वॾी शिक्षा हुई हूअ सभु हिननि पंहिंजे बल ते कयूं आहिनि कंहिं शइ खां बि कंहिं बि पंहिंजे माता पिता जी कोई मदद न वठी करे हिननि खुदि पंहिंजे सभिनि सां करन